अ बाथौ फुजायाव थांगोनना थाङा बाथौ फुजा जोंहा नै मागो मागोआव जोंहा बाथौ फुजा जायोना बाथौ फोरबो बे बाथौ फुजायाव जोङो बुद माबा लांनि बुद मुग बायदिसिनाफोर थांगोन ए आङो आरो नै सोलाबथ'वाखैनो खामानिया ओरैनो खामानि दा जिनो न' एरि लिरदों होनलाय न' एरि लिरदों ए आङाबो दंबावो गंसे लिर गंसे दंबावो लिरनो दा लिरनानै थांसै दुगैयै लोबै दुगै लोबै थांसै जोङो बाथौ फुजायाव अ लाहरगोन दे जोङो बे गथ'फोरानो ओइ बुदखौ हैग्रोथोंसै जोंहानि बिमा बिमाया हैखांबाथाय बे बाथौ फोरबोआव दे आहाबो ओ नै गथ'फोर औ खोनादों खोनानाया न'वाव ओंखाम खुरनाय खावनाय गालांसै संनाय खावै खालामनानै थांसै आरो ज'नो थाग थिग बिदिबा टाइमआव थांसै न'थासोआव न'थासो टाइमआव ओंखारलांनोसै होय दा अ जागोन थांबाथाय जोङो रंजाला रंजालि बिदिनो फोरबोखौ फालिना फै खुलुमना फैसै जोङो जोङो जों गासैबो मान लालायनानै बिदिनोथ' खालामसै आरो जों आरो बिदिनो रंजानानै फैनोसै बे समाय बाथौवाव बैसागो बोथोर मागो बोथोर बिदिनो रंजायाबाथ' नालाय जोङो जों दा आरो बेयाव रंजाबाय फैनानै फ्रसाद जाबोनोसै आमफ्राय जाखां अ फैनोसै फैनानै आरो न'नि खालामसैलाय आरो मोना खासिगोन मोनाबाथाय बिदिनो जोंनि माबायालाय संनाय खावनाय दिनजोंनो थाङो दिनानो दे होमबा दोननोसै

दोन